हैलो भाऊ जय झूलेलाल जी मां शीतल मोटवानी थी ॻाल्हायांव मां अॼु तव्हां वटा गाॾी बुक कई हुई जंहिं गाॾी बुक कई हुई पर मुंहिंजे घर में हिन महिल अचानक सां ई महिमान अची विया आहिनि त ऐं कुझु ॻाल्हि बि थी वई आहे जंहिंजे करे मां बाज़ारि न वञी सघंदमि त ऐं मां तव्हांखे परेशान कयो उहो मूंखे लॻे बि थो पर हाणे छा कयां घर जी ॻाल्हि आहे त मूंखे ऐं हाणे न वञिणो आहे मां तव्हांखे पहिरियों सां ई पैसा ॾेई रखिया हुआ त तव्हां अगर परेशानी न अथेव त उहे पैसा ॾेई रखो ऐं हाणे ॿ टे ॾींहनि में मूंखे वरी वञिणो आहे इहो कम थी वञे त पोइ मां वरी वेंदमि त मां तव्हांजो नंबर इन ते ई हीअ तव्हां खे फोन कंदीमांव वरी पोइ मां उहा गाॾी बुक कंदीमांव ऐं मुंहिंजे घर में हूअं ई बि विहाउं आहे त हाणे मुंहिंजो त अचणु वञणु थींदो ई पर हाणे हिन बार थोरी अहिड़ी ॻाल्हि थी वई आहे जंहिंजे करे मां जो नथी वञी सघां त मां तव्हांखे जेकी परेशानी कई उन जे करे उहा मां ख़ुदि शर्मिंदा आहियां पर हाणे छा कयां मूंखे तव्हां थी सघंदव त पैसा वापसि ॾेई छॾियो